औ खुलुमबाय औ औ औ सार खुलुमबाय नोंथाङा औ औ औ जोंनि बड'लेण्डआव नामा औ औ बरायबाय बड'लेण्ड बड'लेण्डसिम नोंथांखौ बरायबाय

औ मिथिनो हागोन नोंथां मिथिनो हागोन ओरैनोथ' जोंनाव अ' जोंनाथ' नोंथां ओरैनो बड'लेण्डआव बे बर'फोरनि थागिबि बर'फ्रानो थागिबि जाहैबाय नालाय बाहाय जोङो बैसागु खुङो मैखोम फोरबो जोंनि हारिमुबो बड'लेण्ड बैसैगुखौनो जोङो फालिनाय जायो आरो बे बैसागुआव जोंहा माखासे बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय बे बायदिनो बैसागु मोसानाय बे बायदि जायो बैसागु मोसानायाव जोंनि ओरैनो जोंनि बर' सिख्लाफोरा जोंनि जे हारिमुनि गाननाय जोमननाय बेखौ गाननानै मोसायो लोगोसे हौवाफोरा गामसा खर'आव आर'नाय बेबायदिनो गाननानै जोंना मोसानाय डिउटि जोंनि बड'लेण्डआव बेबायदिनो हारिमुवा गाजा गोमजा सोलिलांबाय थायो अ' दामनाया दामनाया जाहैबाय खाम ज'था सिफुं सेरजा गंगोना बे बायदि माखासे बैसागुआव बैसागु मेथाइजों जि गोरोबनाय दामानाय देनाय जों बेखौनो बाहायो बेवहाय ओरैनो बियो एप्रिल दानाव जायो बैसाग बैसाग दानि से औ इंराजिआव एप्रिल दान जाबाय आमफ्राय ओरैनो बैसागआव जायो बेयो लकेल गौथुमनियाथ' बेयो बेखौ माबा होनो उदां बोथोर खोमा ना उदां बोथोराव जायो नामा बेयो उदां बोथोर बेबायदि

बियो गासिबो जायगायावनो जायो गामियावबो जायो आरो सोहोरावबो जायो जाय जागायाव बर'फ्रा बांसिन थायो बे जायगायाव बांसिनै बेयो गोहोम खोख्लैयो आरो बांसिनै रंजा बाजा जायो बे बायदिनो बे बैसागु बोथोराव जोंनि बांसिन बर'फ्रानो जुमाइ ओंखाम ज' ज' जालायो बिनिफ्राय ज' ज' बैसागु मोसालायो जेरै नख'र नख'र हाबनानै सन्मान लायो गेदेरा उन्दैआ गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेरा उन्दैनो बोर होयो बेबायदि माखासे बर'नि गोजाम नेमखान्थिफोरखौ बेहाय फालिनाय जायो ओरैनो बेखौ फैब्ला जोङो ओरैनो माबायाव एप्रिल दानाव फैनांगौ एप्रिलनि एसे आगोल आगोल फैखायोब्ला मोजां जायो बिनिफ्राय ओरै बैसाग बैसाग बोथोराव जायो नालाय बेयो बैसागु बैसाग बे समाव फैब्ला नुनो मोनगोन दे दे नोंथां दे